मा मा मैगं फानो

औ आमफ्राय दायो मा मा मैगंखौ मोननो हागोन

औ

ओमफ्राय मैगं आ बेसे बेसे थाय माबाफ्रा सिकुवासा औ औ ओमफ्राय मैगंया दिनै लाबोनाय फ्रेस ना माने गोबावनि मैया दाख्लिफोर खानानै दोननाय ना दिनैसो खानानै फानदों औ होनबा गोबावनि नङा ना ओमफ्राय ओरैनो बिनदिफ्रा सेरसे बेसे लागोन सबाइ बिमाफ्रा

औ आं औ ओमफ्राय आं लागौ मोन ओमफ्राय ओरैनो खमायगोनना खमाया दामखौ दिसखावन्थ आव बेसे बेसे आव हरगोन ओरैनो

खमायजानाय नङा ना औ औ होनबा खमायदो एसे खुमब्रा मोनसे औ औ जोगोनारखौ होदो मोनसे बिदिबा थ्रिस थाखायाव औ औ औ बे जोगोनारखौ थ्रिसथाखानि मिलायनानै होदो औ बिदिनो औ